नमस्ते ठीक छी तऽ दवाइ आर खइयौ ने तऽ ठीक होतै दवाइ खैयौ हँ तऽ माथा दर्दके देह दर्दके दवाइ लेबै खेबै तब ने सुरक्षित रहबै डाक्टरके पास जेबै तब दवाइ खेबै आ दवा सुइ लेबै आँय दवाइ माथा दर्दके दवाइ खेबै दवाइके नाम हम लिखि कऽ दै छी जे दवाइके नाम हम लिखि कऽ दै छी ने ओ दवाइ मङ्गबा कऽ खायब ठीक हइ दवाइके नाम जे दवाइ अहाँके पुर्जापर लिख देने छी ने तऽ पुर्जापर हम लिखि देने छी तऽ उएह दवाइ मङ्गबा कऽ अहाँ खायब ठीक कनि हँ खेलाके बाद आ ठीक रहबै नहि रहबै तऽ हमरा फेर अहाँ कहब तऽ हम दोसर दवाइ बदलि कऽ लिख देब तीन टाइम एक हँ सुबह आ दुपहर आ शाम

पुर्जापर लिख देली हन उएह दवाइ मङ्गबा मङ्गबा खायब हेमगंगा तेल लिख देली हन ठीक हइ आउ तऽ फेर देखि कऽ अहाँकेँ दवाइ फेर बदलि कऽ लिख देब आउ तब हँ आउ तऽ हम बातचीत करब फेरो ओहिके अहाँके दोसर दवाइ फेरो बदलि कऽ लिखब